हम तऽ बहुत बच्चे रही जे हमर दादा दादी स्वर्ग सिधार गेलै रहय ओहो किछु पढ़ल लिखल रहय लेकिन हमर माता पिताजीके टाइममे ओतेक विकसित नहि रहय तहियो हुनका मतलब साक्षर छथिन आइके समयमे जे हमरासभके माता पितासे एतबे टा मिललै जे बाबू पढ़ लिख जाबे तक पढ़ब लिखब नहि कियाक तऽ दुनिआँ बहुत आगाँ चलि गेलै यऽ ओहि लेल बहुत पढ़य परतऽ देखऽ एकटा टीचरों जे बनै छै आइ काल्हि तऽ पहिने रहय जे ग्रैजूएशन कए लऽ ओकर बाद तोरा आरामसं जे छै टीचर बनबय लेकिन आब ओ टीचर बनयक लेल तोरा बी पी एस सी कम्पीट करय परत ताहि दुआरे बाबू खूब मन लगाके पढ़ऽ सरकार शिक्षाके बहुत आगाँ तक पहुँचा रहल छै एहि लेल ओहि साथ साथ तोरोसभके चलऽ परतऽ चलबह तऽ मंज़िल हासिल ज़रूर हेतऽ